جی ہاں میں جب پینٹنگ کرتی ہوں تو زیادہ تر پینٹنگ برش استعمال کرتی ہوں کیونکہ اس سے رنگوں کو اچھی طرح ملایا جا سکتا ہے اور تفصیل سے بھی کام کیا جا سکتا ہے مختلف سائز اور اقسام کے بورش میرے کام کے لحاظ سے اہم ہوتے ہیں مثال کے طور پر باریک کام کے لیے میں فائن ت برش استعمال کرتی ہوں جبکہ بڑے حصے کے رنگ کے لیے فلیٹ برش اور راؤنڈ برش استعمال کرتی ہوں کبھی کبھی خاص طور پر جب مجھے کی کوئی منفرد ٹیکسچر یا اثر پیدا کرنا ہوتا ہے تو میں پینٹنگ چاقو بھی کبھی استعمال کرتی ہوں یہ چاقو رنگ کے کینویس پر موٹے انداز میں لگانے کے کے لیے بہترین ہوتا ہے اور اس سے ایک ایک الگ الگ ہی خوبصورتی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے